आं इक्क बारी केह् होआ कि में रसोई बिच गेई पकौड़े बनाने गी ते तेल में गर् छुड़े दा हा जेल्लै में पकौड़ें दा मसाला मिक्स करन लग्गी ते ओह् तेल इन्ना गर्म होइया इन्ना गर्म होइया कि ओह्दे चा इक्कै बारी अग्ग निकली ते इंया गै इक्क बारी फिर होया सब्जी बनान लगी ते उसलै बी तेल मेरे उप्पर पेआ ते रसोई बिच एह् किश होंदा रौहंदा पर इक्क बार केह् होआ कि कुकर जेह्ड़ा ना छुड़े दा हा ते ओह्दे च न कुदै केह् होआ मिगी निं पता लेकिन ओह् कुकर ना फट्टी आ इक्कदम फट्टेआ निं समझो इक्क तरह दा ब्लास्ट गै होई गेआ ते कन्नै गर्म पानी हा ओह्दे च ते गरम दाल बी मेरे उप्पर गिरी ते ओह्दे कन्नै मेरा जेह्ड़ा अ बाजू बगैरा ही ते ओह्दे च छाले होई गे फिर ओह्दे कन्नै बड़ी तकलीफ बगैरा होई ते कन्नै डाक्टरै गी दस्सेआ ते भी उनें दवाइयां दित्तियां दवाइयां खाद्धियां ते ओह् लाए ट्यूब दित्ती दी ही उनें लाने ताहीं ते ओह्दी बजह कन्नै में बल्लें बल्लें रिकवर होई शुक्र ऐ मिगी ओह्दे नशान निं पे फटाग दे ते निक्की मुट्टी बारी तेल पेई जंदा उप्पर केईं बारी अस गर्म गर्म चीज़ पकड़ी लैने हत्थै ई ते एह् चीज़ां होंदियां रौहंदियां